गगा मोननाया थान्दा जाजेनब्लानो देहायाव जानो नागिरो गरमनिफ्राय ओमफ्राय गगा मोननायखो जों न'नि माबाफोरजोंनो खिसु खिसु जोथोन लानानैनो मोजां खालामनो हायो ओ गोदो जोंनि बिमाफ्रा जोंखो इदिनो न'नि जिखि जाया माबाफोरजों हाग्राफोरजोंनो फाहामदोंमोन जेनोबा जो ओ गगा मोनब्लाथाय जोंखो मा खालामदों जोंनि आइमोना ओ जोंनि जानाय थावखौ गुदुं खालामनानै बियाव सामब्राम गुफुर होनानै आरो थुलुंसि बिलाइ होनानै फोनना होयोमोन आफा थाला आरो खाफाल मोदोम गासै नानानै होयोब्लाथाय गुदुं जायो देहाया बिनि थाखायनो गगा मोननाया मोजां जायोमोन आरो मोनसेबाव खालामना होयोमोन जोंनि आइमोना ओ थाव गुदुंखौ गुदुं खालामनानै एसे दुंब्रु खालामनानै इन्दि बिलाइ गोरलैखौ जोंनि खर' मोखां थालोआव होनानै फोननानै आफा थालायाव नानानै मोजां खालामनानै होयोमोन अब्लाथाय देहाया गुदुं जायो मोजां मोनो गगा मोननायनिफ्राय रैखा मोननो नागेरो एसेब्लाबो मुलि जायाब्लानो न'नि बेबायदि जोथोन लानायजोंनो आरो जोङो मा खालामोमोन गगा मोनब्लाथाय इसे साहा फुदुंनानै लोङोमोन जायनि जाहोनाव बे साहाखो ओ माबाहाय होनानै थुलुंसि बिलाइ आरो हायजें इदिनो आरो संफ्रेम बिलाइ होनानैनो जोङो दुंब्रु खालामनानै लोङोमोन आरो साहाबायदि अब्लाबो देहाखौ मोजां मोनो लोंनानै मोजां फैयो आरो देहाया जोंनि गोदोनि आइ आबौमोन बिसोरबो जोंखो आबैमोन बिबायदिनो फोरोंबोदो गगा मोनब्लाथाय बिबायदि जानांगौ आरो बेबायदि फोननांगौ बिबायदि खालाम नांगौ अब्लानो मुलि जायाब्लाबो जोङो न'नि जोथोनजोनो एसे एनै रेहाय मोनो होननानै जोंखौ फोरोंलांदों आरो आंबो दा बिदिनो खालामो दासान्दै जों बिबायदिनो खायसे एसे एसे गगा मोननायनिफ्राय रैखा मोनबोदों आरो इदिनो फोननानैनो गुदुङै थानानैनो